جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے ڈرامے دیکھنا پسند ہے جی ہاں مجھے ڈرامے دیکھنا پسند ہے اور میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں جیسے کہ عہدِ وفا صنف آہن آتش بے دردی ہم سفر